लैओ जी अज्ज अस जम्मू दी मिडिया डशआअघओ़ बारे गल्ल करन लगे आं कि तुसेंगी पता ऐ कि अस डोगरी इयां कोई बी खबर दे बारे च साढ़े कोल मीडिया आह्ले गै खबर पज़ांदे न ते मिडियां आह्ले गै साह्नू खबरां पज़ांदे न ते स्हानू गल्लां पता लग्गदियां न मीडिया बड़ी दूर दूर तक्कर फैली गेदी ऐ जेह्दी बज़ाह् कन्नैं असेंगी खबरां पता चली जंदियां न देश विदेश अग्गैं पिच्छैं तक जान दी बी कोई लोड़ नेंई ऐ घर बैठियै गै सारियां खबरां पता चली जंदियां नै ते एह् मीडिया गै न जेह्ड़ा स्हाड़ै तक्कर खबरां पज़ांदियां न केंई बाह्रले देश देशां च होआ केह् नेंई होआ आउटपुट्ट दी बज़ह् कन्नैं अस बी सरकारी नौकरियां दे बारे च ते प्राईवेट बारे च जानकारी मिलदी ऐ कोई मीडिया दी नौकरी बी बड़ी चंगी ऐ जेह्दे कन्नैं आनें दी साढ़े पैसे दी समस्य च बी बड़ा हल मिलदा ऐ मेरे वचार च असेंगी मीडिया ते खबरां दे अपनां मतदान देना चाही दा ऐ और मीडिया बड़ी गै दूरा दूरा तक्कर खबरां पज़ांदी ऐ ते स्हानू बी पता चली जंदा ऐ कि अस कुत्थै नौकरी लब्भनी ऐ ते कुत्थैं नेंई मिलनी ऐ स्कूलां च कालज़ां च दूरा दूरा तक पता चली जंदा कि